सियार सुबिदायानो जाहैबाय मोजां जत्न' खालायोबा मोजाङै सोलियो जेरखम आंनाव गंसे सियार दं बेयो आंनि जत्न' सायावनो जोबोद बोसोरब्रैसो बारलांबाय आरो जोङो गोबां खामानियाव सियारावनो फावथेन लिरनाय तेबोलजों लोगोसे लेरनाय सुबिदायाव खामानि होयो